اگر میں تعلیم کی بات کروں تو تعلیم جو ہے وہ ہر ملک کے لیے بہت ضروری ہے اور تعلیم جو ہے وہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے اور زندگی بھر جاری رہتی ہے تعلیم کی اہمیت ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور تعلیم کسی کی زندگی میں کیوں ضروری ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں تعلیم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے انسان کامیابی حاصل کرتا ہے کامیابی حاصل کر کے اپنی منزل کی چوٹی پر پہنچ سکتا ہے اور بہت اونچائی پر جا سکتا ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے بہتر تعلیم بہت ضروری ہے اگر انسان کے پاس بہتر تعلیم ہوگا تو وہ زندگی میں کسی بھی مشکلات کا سامنا کر سکے گا اور اپنی منزل پر پہنچ سکے گا اس سے اعتماد پیدا ہوتا ہے اور انسان کی شخصیت کی تعمیر بھی ہوتی ہے اس میں مدد ملتی ہے تعلیم کے ذریعے اور اسکول کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ ہر ایک کی زندگی میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے اور پوری تعلیم کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کیا گیا ہے جس جیسے پرائمری تعلیم ہو گیا ثانوی تعلیم ہو گیا اور اعلیٰ تعلیم ہو گیا تعلیم کی تمام شعبوں کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے اور اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں بہت کسی بھی معاشرے میں تعلیم کی اہمیت بہت ہے ہمارے معاشرے میں والدین اساتذہ اور یہاں تک کہ سیاسی رہنما جو ہوتے ہیں وہ بھی تعلیم کو حوصلہ افزائی تعلیم کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور تعلیم کی بنیادی طور پر انسانوں کے لیے بہترین اثاثہ بھی سمجھا جاتا ہے مانا جاتا ہے تعلیم کا مطلب ہوتا ہے مختلف چیزوں کو جاننا پہچاننا اور اپنے علم سے دنیا کو تلاش کرنا اور یہ کسی کی زندگی کے بنیادی عوامل میں سے ایک ہے جو کسی کو زیادہ تر چیلنجوں کا سامنا کرنا کرنے میں مدد دیتی ہے اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ پڑھ پڑھے لکھے لوگ نہ صرف جیتے ہیں بلکہ اپنی زندگی سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں جبکہ ان پڑھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کر پاتے کیوںکہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی آج کل ہر کوئی اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے اور کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے تعلیم بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ زندگی کا بہت اہم حصہ ہے بہت اہم پہلو ہے اس لیے ہر ایک کو تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے جوکہ ہمیں خوشگوار زندگی گزارنے میں مدد بھی دیتی ہے اور ہمیں اس لیے ہمیں دل لگا کر پڑھنا چاہیے اور اپنے والدین اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہیے